आंनियाव मोनसे गिदिर मिजिं एबा थांखि दङ आङो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां नाजागासिनो आरो बे थांखिसिम मोनहैनो थाखाय आङो नाजाबाय थागोन आंनि बे थांखियानो जाहैबाय फोरोंगिरि आङो मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायसिम आङो गोबां नाजालांबाय थागोन आंनि मिजिं थिनाय आंनि थांखिखौ आङो जाफुंहोनो सानफ्रोमबो फरायगासिनो एबा सानफ्रोमबो नाजागासिनो दङ आरो आंनि बे थांखिखौ जाफुंहोनो एबा आंनि बे थांखिसिम सहैनो थाखाय आंनि न'खरनि आरो गासैबो आंनि न'खरनि गासैबो बिमा बिफाफोरा आंखौ थुलुंगा होयो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनियावबो आंनि गावनि फिसा हिसाबै मिजिं दङ आंनि फिसाया सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हाथों बेफोरबायदि मिजिं थिनानै बिसोरबो दङ बेनिखायनो बिसोरबो आंखौ गोबां थुलुंगा होयो दि आङो सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हाथों होननानै आंबो बे फोरोंगिरिखौहायो जाहैनो हागोन साननानै आङो गोबां हास्थाय गासिनो दङ सानफ्रोमबो आं बेनि थाखाय फरायगासिनो दङ आङो बे थांखिखौ सानसे नङा सानसे जाफुंहोगोन आरो आंनि मिजिङा सानसे जाफुंथारगोन होननानै आं सानो आंनि फोरोंगिरि जागोननि जाहोनखौ आङो नोंसोरनो फोरमायनो सानो दि जाहाथे आङो गथ' गथ'फोरखौ फोरोंनानै सासे गिदिर मानसि जाहोनो हायो बेखौ मिजिं थिनानै आङो सासे फोरोंगिरि जानो गोसो जायो